हाँ मुझे दस से दस लाख के बीच में पाँच संख्या याद हैं एक लाख नौ हज़ार नौ सौ निन्यानवे दो लाख आठ हज़ार आठ सौ पचासी तीन लाख सात हज़ार तीन सौ बावन चार लाख चार हज़ार पाँच सौ बावन पाँच लाख पाँच हज़ार आठ सौ बहत्तर